हाँ आप कैसे हैं मैडम अच्छे हैं हम ठीक हैं हम सोचे कि थो बहुत अच्छा चलता है हम सोचे कि थोड़ा राशन बना देते आप ठीक छै हाँ है बहुते आदमी हैं है तो सर तो हम खुलवा दीजिए या फिर बहुत अच्छा चलता है त जुड़वा दीजिएगा लेकिन बहुत ज़रूरी काम है बहुत अच्छा चल रहा है वह नहीं कर रहें लेकिन आप ही करवा दीजिएगा ठीक ठीक करवा दीजिएगा तो यहाँ उस दिन बहुत यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है राशन कार्ड के चलती है तब खा

बोल रहें थे ठीक है तो करवा दीजिए लेकिन दीजिए लेकिन मेरा स्कूल में कोई टीचर तो नहीं है बोले कि मेरा इस्कूल में टीचर तो नहीं है ठीक है तो करवा दीजिएगा हमारा गाँव में लेकिन पानी भी नहीं आता है लेकिन यहाँ नहीं आता ठीक है त यहाँ वहाँ से भेजवा दीजिएगा पानी और बोलिए और क्या सुविधा हँ पायल भी खाई ठीके है

सब शिक्षक में है कि नहीं ठीक है रखते हैं